सिंधी भाषा पाकिस्तान जे सिंध प्रदेश में शुरू थी आहे सिंधी भाषा ॾाढी अदब सां ॻाल्हाए वेंदी आहे सिंधी भाषा सिखण लाइ हर कोई सिकंदो आहे सिंधी असांखे सवली लॻंदी आहे सिंधी भाषा सभिनी खां अलॻि आहे छो त उहा पुठियां खां लिखणु शुरू थींदी आहे सिंधी भाषा असां सुठी ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधी भाषा सभिनिनि जे देश में नाके नाके में वसियल आहे सिंधी सभिनी जी मदद कनि था सिंधी मिठी ॿोली आहे सिंधी पाकिस्तान मां सभु छॾे आया हुआ तॾहिं बि सिंधी सभिनिनि खां अॻियां आहिनि